आबाद मावनायाव जोङो सिगाङाव सिखाजों हाग्रा एवस्राङो आरो बिनिफ्राय मोसौजों हाल बाहायो हालएवनायनि उनाव जोङो बेगर बेला जगार खालामनानै बिनि उनावहाय जेला हाया गोमोन जायो अब्ला जोङो बेगरखौ फोयो आरो खदालजों आलि खोनानै जोङो एसे एनै बेदरखौ आलि बायदि खालामनानै गायो आरो फोयो आरो एसे एनै हाग्रा बंग्रा थायोब्ला हासिनि बाहायो हासिनिजों बाहायनानै हाग्राखौ गारनानै आरो फिन एवनानैसो जों बेगरखौ फोयो आरो आरो बेगरखौ फोखांनायनि उनाव जों रजयो जेला अब्ला खन्था बाहायो मायसा दाङो हाग्रा फुनानै होयो अब्ला मैगं थाइगंफ्रा मोजां जाबोयो आरो एसे गिदिर देरोब्ला जों खायो जायो आरो गोसो जाब्ला एसे बुरजाब्ला जों फानोबो गरसे गरनै फैसा मोननायखौ नागिरनानै जोलै खर'नि गैथाराब्लाबो जों बोखांफिनो एसे एनै फाननानैब्लाबो आरो आलु गायब्ला आलुखौ जों मा खालामो आलुआ जेब्ला गायनोसै अब्ला एमफौ एनलानि मुलि एसे एनै बाहायो आरो बिनिफ्राय गायो अब्लासो एमफौ एनलाया मैगंखौ एसे खम अरो आरो जेब्ला रजयो आलुआ अब्ला जोङो हालजों सिन बोनानै आरो खदालजों आलि खोनानै होयो अब्ला मैगङा मोजां जायो आरो बेदरफ्रा एसे बुरजा थाङो आरो जेब्ला एसे गोजौ जायो होमब्ला खुवानि मुलि बाहायो खुवानि मुलि बाहायब्ला बेदरफ्रा एसे रानो मोनो मेगंफ्रा मोजां जायो गायस्लाबनो मोनै थैब्लाथ' मैगङा जाया बेदरा थांस्लाबा थैजोबो खुवानि मुलि बाहायब्ला एसे गोबाव गोरा जानानै मैगंफ्रा मोजां जानायाव एसे सार जायो आरो जों दा मैगं थाइगंखौ बिदिनो गायनानै जायो फोनानै जायो जों मैगं थाइगंखौ न'आवनो मावनानै जायो आरो